तुमी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचे एक स्वयंम सेवक जावन आसात जाल्यार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ म्हणजें कितें आनी ह्या संघटनेंत तुमी कितें करतात राष्ट्रीय स्वयं सेवक हेचो हांव बालपणा साकून स्वयं सेवक आसा आनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचो मेन जें उद्दीश्ट आसा तें आसा तें हिंदू समाजाचें संघटण आमी सगळ्या हिंदूंक एकत्रीत हाडप आनी तांकां आमच्या धर्मा बद्दल ज्यो म्हायती आसा ती सगळी तेंकां दिवप अशें संघाचें काम आसा पयलीं जेन्ना हांव ल्हान आसतना शाखेर वयतालों तेन्ना पयलीं शाखेर हांव खेळपाक वयतालों अशे शारिरीक करताले म्हणजे बौध्दीक विचार आयकुपाक मेळटाले वेगवेगळ्या व्यक्त्यांचे जे आमकां विचार आयकपाक मेळटाले आनी ह्यात ते हितूंत पयलीं आमी शाखेर वयताले तेन्ना मागीर जेन्ना हळू हळू टायम जालो हळू हळू जेन्ना आमी व्हडले जाले तेन्ना आमकां कळलें की संघ म्हणजे हें काम सगळें वेगळेंच आसा आनी पूर्ण लोकांक सगळ्यांक एकत्रीत घेवन वचपाचें एकठांय हाडपाचें हें काम आसा तेन्ना मागीर तो आमकां सगली तेतूंतली जी कितें आहा इंपोर्टन्स तें आमकां कळपाक लागलें तें कळपाक लागल्या बरोबर आमी त्या वाटचालीन कामाची सुरवात केली म्हापशांत वेगळ्यो वेगळ्यो शाखा आमी सुरवात केले नवीन नवीन स्वयं सेवकांक हाडपाची शाखेर हेची आमी सुरवात केली नवीन नवीन संपर्क जालो वळखी आमच्यो वाडल्यो आमच्यो जे म्हापशाचो आमचो टाॅटल जो सगळ्यो वस्ती आसा त्या वस्तींत खुबशें गांव आसा ते गांवा पर्यंत आमी पावले आनी खूब वर्ग जाले खूब आमी शिबीरां घेतलीं वर्ग घेतले ते वर्गां भितर वेगळे वेगळे तरेचे लोक आनी तेंची वेगळे वेगळीं क्वेश्चन्स तेंची वेगळीं वेगळीं समाधानां आमी दिलीं आनी अशें संघाचें काम तशें आनीक खूब आसा आतां आनीक संघ पूर्ण समाजा कडेन वचपाच्या दृश्टीकोणांतल्यान वेगळे वेगळे जे संघाची जीं कार्यां आसा सेवा कार्यां म्हटल्यार उपकारता म्हणजे लोकां पर्यंत सेवा कशी पावयतले आनीक जीं कार्यां आसा तीं आमी सगळीं संघांतल्यान फुडें व्हरतात नवीन स्वयं सेवक जे आसता तेंकां तयार करप बरे स्वय सेवक बरे भुरगे ह्या समाजांत तयार करप हें संघाचें तशें मूळ धेय आसा देश जो आसा तो आमचो वयर व्हरप सगळ्यांत वयर जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमचो देश आमकां दिसपाक जाय आनी अशेच हें संघाचें काम आसा